हमारे भोजन में उपयोग किए जाने वाले मुश्किल सामान जैसे कि सब्ज़ी टाइम पर नहीं मिलती है घर का मसाला हो जैसे कि धना कढ़ी गर्म मसाले की शीर हल्दी मिर्च टमाटर या पालक मैथीनुमा चटनी होना जो दुकान पर नहीं मिलते हैं यह यह मौसम के हिसाब पर मिलते हैं जो हमको ज़रूरत रहती है उस चीज़ की हमको टाइम पर ना मिलना टाइम पर खाना बनाते समय हमको कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है